शीत कडी रोस मणगणें बटाटवडे भाजी खीर कापां लाडू शंकरपाळी नेवऱ्यो मोदक पंच खत पंचखाज सांसव धोदले धोदल शेवयो बस मस्काची भाजी पायस लोणचें खारें सोलकडी पापड तवशीं तवसळी बोणा भाजी साकरभात सुके फोव बटाट फोव फोडणेचे फोव आळूची आळूची भाजी उसळ पुरयो शीर शिरो बेबिंका दोस बॉल चकऱ्यो जव्याचें लाडू खाजीचे लाडू पातळ भाजी फ्लावर भाजलेले चणके दोनी कणो कडवण कडी शीत भाजी तांबडी मुळ्याची मेथीची वालपापडी खतखतें रोस गोडशें सार पुलाव दाळ सासव खारें